करौली ज़िले में स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचनाएं काफ़ी हैं और हमारे जो क्षेत्र है करौली क्षेत्र में उनमें विधायक हैं उनका भी काफ़ी सारा योगदान रहा है हमारे जो करौली क्षेत्र के विधायक हैं भरोसी जाटव है रमेश मीणा जी हैं उन्होंने भी हमारे करौली क्षेत्र में काफ़ी सारे काम करवाए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके उन्होंने रोज़गार दिया है और ग्रामीणों में जाके उनको शिक्षित भी किया है ग्रामीण क्षेत्र में उनका काफ़ी बढ़ावा भी मिला है उन्होंने बिजली पानी आदि सुविधाओं का उन्होंने काफ़ी योगदान किया है